सुआल एह् ऐ क्या तुसेंगी लिखना पसंद ऐ पेपर उप्पर जियां पैह्लें होंदा हा जां तुसेंगी टाइप करना पंसद ऐ लैपटाप ते मोबाइल उप्पर एह् जेह्ड़ा राइटिंग ट्रैंड ऐ एह् कियां मतलब बदली दी ऐ मतलब हून जेह्का इकसवीं सदी चलै दी ऐ अज्जै दे टाइम च मेरे ख्याल च कोई बी लिखना पसंद नी करदा ऐ एह्दे सिवाए सब टाइप करना ओह् लैपटाप उप्पर होवै जां फ्ही फोन उप्पर होऐ ओह् पसंद करदे न पर जित्थुं तगर मेरी निजी मेरा जेह्का निजी विचार ऐ एह्दे उप्पर ओह् एह् ऐ मिगी अज्ज बी पेपर उप्पर पैनै ने उप्पर लिखियै हर चीज व्यक्त करना पसंद ऐ दिलै थमां पसंद ऐ इत्थें तगर बी अगर में अगर में कुसै गी धन्यावाद बी करना होऐ मिगी लगदा अगर ओह् अ'ऊं अपने अक्खरें ने अपने हत्थै ने अपने पैनें अपने पैनें दे इक पेजै उप्पर लिखियै देगी तां ओह् मता प्रभावी ते दिल छूह्ने आह्ला होना ऐ एह् मिगी इ'यां लगदा ऐ होर लिखने दी गल्ल ऐ तां मिगी अ'ऊं डायरी लिखने दी बड़ी शौकीन आं मिगी लगदा कि कुसै कन्नै अपनी कोई गल्ल व्यक्त करने हा ज्यादा खरा होंदा कि तुस पर्सनल लैवल उप्पर अपनी जेह्की थुआढ़ी निजी विचार न तुसेंगी केह् शैल लगदा केह् तुसेंगी माड़ा लगदा तुस केह् करना चाह्ंदे ओ तुसें केह् नेईं करना ऐ तुसें केह् चीजां अग्गें बधना हा रोका दियां केह् चीज़ तुसेंगी प्रेरणा दिंदी अग्गें बधने हां ओह् कुसै न गल्ल करना बजाए म अगर इंसान लिखै ते ओह् ज्यादा शैल होंदी ओह् ज्यादा स्हेई तरीका ऐ ओह्दे ने बी दो चीज़ां निकलियै अग्गें औंदियां इक लिखना लिखने दी आदत बनी जंदी दूआ एह् इक ते माह्नू कवि बनी जंदा ते इक ते माह्नू कवि बनी जंदा दूआ एह् ऐ कि तुस कुसै पर निर्भर नी रौंह्दे ओ कि तुसें अपने भाव कुसै ने व्यक्त करने न जे अगर तुसें किश आक्खना ऐ ते कोई तुसेंगी सुनने आह्ला होना चाहि्दा ऐ एह् जेह्की एह् जेह्का इक मिडल मैन आह्ला कंसैपट ओह् खत्म होई गेदा हून तां दुई गल्ल रेही अ'ऊं ते एह् ते चलो मेरी निजी गल्ल ऐ इत्थें तगर कि अ'ऊं अगर कुसै मिगी लगदा कि में अगर कुसै दे वर्थडे दे उप्पर बी जियां जनमदिन बगैरा ओह्दे उप्पर बी कुसै गी बलैसिंग जां बिश्स्स देनियां होन तां मिगी लगदा कि ओह् लिखियै देना ज्यादा स्हेई होंदा ऐ ते इ'यां गै कि मतलब हर चीजै आस्तै मिगी लगदा ऐ कि टाइप करने हा बजाए ओह् फोन उप्पर होऐ जां लैपटाप उप्पर होऐ इनें दौने हा बजाए लिखना ज्यादा स्हेई रौंह्दा ऐ लिखने दा जेह्का माध्यम ऐ एह् ज्यादा प्रभावित होंदा ऐ होर मिगी लगदा ऐ कि अज्जकल सभनें एह् छुड़ी दित्ता ऐ इसी दबारा अपनाना चाहि्दा की जे एह्दे च ज्यादा अपनापन झलकदा ऐ